गारदेनिं खालामनाय एबा लाइफां गायनाया मानसिनि थाखाय बेयो जोबोद गोनां आरो लाइफांखौ जोंनो मानो नांगौ बेफोरखो साननानै आङो गुबुन गुबुन दंफां बा लाइफां आं गायबोदों दा बेनि गेजेराव गोबां लाइफां थायो जोंनि गामि गेजेराव बा मानसिनि गेजेराव दा बे लाइफांफोरखौ गायनानै दोनोबोला बे लाइफाङा मानसिनि थाखाय खामानिजों होनाय लोगोसे जोंखौ थांना थानायाव मदद होयो दा बिदिहै गोबां लाइफां मोनफ्रोमबो बा बोसोरफ्रोमबो आङो गायबोबाय थादों दा बेनि गेजेराव लाइफां गायनायनि गेजेराव आं गायनायाव मा मा लाइफां दङ बेफोर जाहैबाय सिगुन दंफां थितासाप आरो चिसु दंफां गय नारेंखल खान्थाल थायजौ बेफोरबादि गोबां लाइफां आं गायबोदों आरो देग्लाय मोनसे गोदान लाइफां आं गायदों बे जाबाय मेहेग'नि दंफां दंफांबो गायदों दा बे लाइफांखौबो आं गायदों दा आरो बेनि गेजेराव आरो मोनसे बा लाइफां आं गायबोदों आजार आजार दंफां आजार दंफाङा जाहैबाय जोंनि मानसिनि थाखाय मोजां गेस बा अक्सिजेन होयो बेखौ जों मिथिगौ दा बेखायनो बेखौ गायनाय जादों दा बिदिनो लाइफाङा जिहेथु मानसिखौ थांना थानायाव बा जिबखौ थांना थानायाव मदद खालामदों बेखायनो आं गायबोदों बा गार्डेनिं जि खालामनाय बेखौ आं मोजां मोनदों दा बेनि गेजेराव फिसा फिसा लाइफांबो थायो बिबार बारग्रा लाइफां जायखौ जों नायनो थाखाय गायबोदों दा बेनिनो गोबां बिबार बिफां लाइफांबो गायनाय जादों बे बिबार लाइफांफोरा जाहैबाय बे गलापफोर दगर आरो बेबायदिनो देग्लाय आरो गुबुन गुबुन लाइफांबो गायनाय जादों बे चिनारी दंफां माबा केकटास बेफोर बायदि दंफां गायबोनाय जादों अरकिद्स बेफोरखौ दा बेफोरबायदि दंफां गोबां गायदों बा गायनानै बियो मानसिनो फिसा फिसा लाइफाङा समायनाबो खालामो मानसिनि गोसोखौ मोजां खालामो दा बेखौ बिदि गायो आरो माबोरै गायदों होनना बुङोबा दा लाइफां गायोबा जोङोथ' मोनसे प्लेन थानांगोन दा प्लेन सिस्टेम खालामनानै बेखौ गायनाय जायो जेरै बेखौ लारि लारि गायनाय जायो गेदेर दंफांखौ एसे दिसटेन्स लाखिना गायनाय जायो गय गायोबा जोङो सिक्स फुट माने द' फुटनि गोजान गोजान गायनाय जायो आरो गेदेर दंफां थायजौ खान्थालफ्राथ' आरो बेखौ बा एसे गोजान गोजानै गायदों सिगुन दंफां टितासाप दंफां बेखौ गोजान गोजानै गायो आरो बिबार फिसा फिसा बिबार जानाय बिबारफोरखौ बेखौ लारि लारि गायो बेखो बे बिबारा गोबां रोखोम थायो दा गोबां रोखोम थानायाव खायसे खायसे मोनसे चार्पटाइन ब लाइफां थायो बेफोरखौ जोङो लारि लारि जोङो नांजाब नांजाबनाय गायनो हायो आरो खायसेखौ एसे डिसटेन्स लाखिनाङो जानथाय लाखिनानै गायनाय जायो दा बिदिनो दंफांखौ जों बिसिबां गायो दा गायनायनि सिगां सिगां हाखौ नायनांगोन हाखौ नायनानै बियाव हासार हासार होनो गोनां जायो दा हासारा बेयाव बबे दंफांआव माबायदि बेसां हासार नांगोन सिगां बेनिखौ जखाखौ लानानै बेसेबां आं होबा मोजां जागोन बेखौ लाना जों गायनांगोन गायखांनायनि उनाव नाथाय गायबाल' जाया बेयाव आरो मा नांगोन जोंनो दैनि दैनि सिस्टेम थानांगोन दा दैखौ जोङो होनो हानांगोन बियाव थोजासे दै जों मोननांगोन लाइफाङा बा बे दंफाङा बेसेबां दै नांगौ बेनि जखाखौ मिथिनाया मोजां दा बिदियैनो लाइफांखौ जोङो दै जगायनानै बा दैखौ लानानैबो जोङो थि खालामनो हानांगोन बेखायनो फिसा दंफाङाव फिसा फिसायाव जों एसे एसे दै होनांगोन आरो गेदेर दंफाङाव जों गोबां रोखोमनि दै होनो गोनां जायो दा दंफां गायनायाव बे हासार आरो दै दा नांखागोन दा बेजों दैखौ जोङो मोजां होनांगोन आरो गायजेन्नाय दंफाङाव जोङो सानफ्रोमबो जों दैनि जगार खालामनांगोन आरो बे दंफाङादि थाङोब्ला लाइफाङा थाङोबोला बिखौ जोङो उनाव माने खेबसेयाव सप्तायाव खेबसे खेबनै होबानो जे बे दंफाङा बा लाइफाङा थांना थायो दा बेयो बेखौ जोङो लाइफांखौ नायनानै बे लाइफाङा माबोरै जानांगौ जानाङा बेखौ जोङो बेसे दै नांगौ नाङा बेखौ जों होनांगोन जायखिजाया जों लाइफां गायोबा बे लाइफाङाव जोङो मा खालामनांगोन बेयाव जोङो बिनि हा जि हाया बा बे दैया मोनसे थाबाय थायो बे दैया जुदि राननानै गोरान जाया आरो गोरान जायोब्ला मिथिखादो बे लाइफाङा बा दंफाङा बियो थांना थानायनि थाखाय जाया बियो गावनो थैलांनोबो हागौ बेखायनो जाहाथे बे थैया बेनि थाखाय जों हदाय जोङो बेखौ नायनांगोन नायनानै गायोबासो आरो बे सिगां खालामबाय थाबासो दंफाङा थांना थागोन आरो बेनि सिगां जा मोनसेखौबो गोसोआव लाखिनांगोन जोङो जाहाथे बे लाइफांफोरा जिब जुनारनिफ्राय बासायनानै थायो बा सेफ जाना थायो बेनि थाखाय जों बेनि थाखाय फेन्सिं सिस्टेम बेरानि सिस्टेम जों खालामनांगोन बेखायनो जोङो गासै लाइफां गायोबा जोङो बे लाइफांफोरखौ जोङो बेरा होनानै मा होनायजों बेखौ मोनसे सिकिउर खालामना लाखिनांगोन बिनिफ्रायसो बे लाइफाङा थांना थागोन नङाबा गायनानै दै हासारल' होनानै दोनोब्ला बेखौ सेफटि खालामाबोला बेयो उनाव जिब जुनादजों फोजोब जानानै बे जोबनोबो हागौ बेखायनो जोङो लाइफांखौ गायोब्ला जोङो जों आदोर लानो हानांगोन आरो बेखौ थांना थानायसिम जोङो आदोर लायोबा बेयो जोंनो मोनसे मा होगोन बेजों जे लुगैनाय बे लुगैनायनि फिथाइखौ बेयो होगोन आरो जों बेनिफ्राय मोननो हागोन बेखायनो जोङो बे लाइफांखो गायनो हायोबा बे जोंनो गोबां खामानि होगोन जोङो नायनानैबो मोजां नांगोन मोनसे जे मिथिंगायारि सावगारि बिनि बेरखांगोन आरो बिबार लाइफां गायोबा बे बिबारा जोंनि गोसोफोरखौ गोजोन होनायाव बा मोजां जाहोनायाव बियो मदद होफागोन बेखायनो बेबायदि खालामोबा जोंहा लाइफाङा जायो आरो बे जोंनि थाखाय मोनसे बे मिथिंगायारि मोनसे सावगारि बेखौ नुजानायाव बा दिन्थियाव बेयो मददबो खालामगोन